पंज अक्टूबर उणिवीह सौ ॿियासी सत नवंबर अरड़हं सौ असीं अठ सितंबर उणिवीह सौ ॿाहठि टे दिसंबर उणिवीह सौ नवासी छह जनवरी उणिवीह सौ छाहठि